हमरा समस्तीपुर जाइके छै परिवारके साथ तऽ गाड़ी बुक करैके हइ तऽ अहाॅं अहाँ से मतलब गाड़ी अथि बुक गाड़ी मतलब लएके एबै हमरा माता पिताके साथ जयबै समस्तीपुर लेके घूमै लए तऽ अहाँ कितना अथि करबै कने पैसा उसा तऽ तऽ कहियो तऽ जेबै साथे तऽ घूमै फिरै लए तऽ मतलब कितना पैसा लेबै चाहे अथि करबै तऽ बुक करैके हइ तऽ नहि ई करबै तऽ फोन पर जादे फोन कऽ बुक करैके छै जेबै घूमै लऽ तऽ अहाँ कितना ई करबै तऽ ई बतैयो